सचमुचि अॼु वॾनि जी हालति ॾिसी करे ॾाढो दुखु थींदो आहे हीअं लॻंदो आहे त हू हिकु झूनो फर्नीचर आहे जिन खे हिकदमि कुन्ड में असां फिटी करे छॾींदा आहियूं अॼु मां हिन ॿारे में तव्हांखे कुझु ॿुधाइण थी चाहियां या त हीअं समिझो त मां तव्हांखे चवणु थी चाहियां त असां सभिनी खे वॾनि जो ॾाढो ख़्यालु रखणु खपे असांजे घर में जेके वॾा आहिनि उन्हनि खे असां मां जे कुझु उमेदियूं आहिनि हुननि असांखे नंढे खां पाले वॾो कयो आहे अॼु हुननि पंहिंजी सॼी ज़िंदगी पंहिंजी सॼी जवानी असां ॿारनि जे पुठियां नि ख़तमु करे छॾी आहे ऐं अॼु उहे पाण एॾा लाचार मुहताजु हीअं लगंदो आहे त घर जो हिकु झूनो फर्नीचर आहे जंहिंखे हिकु कुंड में रखी असां फिटो करे छॾियो आहे न हुननि जे लाइ काई हुननि जी सम्भाल कंदा आहियूं न हुननि जी इच्छा जो को ख़्यालु रखंदा आहियूं असां सॼो ध्यानु पंहिंजनि नंढनि ॿारनि खे ॾींदा आहियूं ऐं चवे ॾिठो वञे त ॿार ऐं ॿुढा ॿई हिकु जहिड़ा आहिनि जेतिरी ज़रूरत असांखे ॿारनि खे असांजी आहे ओतिरी ज़रूरत असांजे वॾनि खे बि आहे वॾा हिकु क़िस्म जा वण हिन जंहिंजे छांव में असां हेॾा व पली वधी वॾा थिया आहियूं ऐं हिन उहिदे ते पहुता आहियूं इहो सोचियो जे वॾा न हुजनि हां त असां हुजऊं आ बिल्कुलु न असांखे वॾनि जे लाइ अॼु बिल्कुलु काइ बि दिलि में न कंहिं बि हिक कुंड में तुर बि प्यारु कोन्हे जेके वॾा ॻाल्हाईंदा बि आहिनि न त हुननि खे छिड़ब ॾींदा आहियूं चुपकर तोखे कहिड़ी ख़बर विच में न ॻाल्हायो हर ॻाल्हि में हुननि खे कुंड पासीरो विहारे छॾींदा आहियूं न हुननि खे कंहिंसा मिलणु ॾींदा आहियूं न ॻाल्हाइणु ॾींदा आहियूं न हुननि खे को पंहिंजो परायो रखणु ॾींदा आहियूं कुझु कमुकारु हुजे ऐं घर में कुझु कमु करायूं का नईं शइ वठी अचूं त ॿुढनि खां कॾहिं असां का सलाह ई न वठंदा आहियूं सम्झंदा आहिनि ॼणु बेकार आहिनि इहे असांखे कुझु ॿुधाइ ई न सघंदा हिन ॻाल्हि जो ॾाढो दुखु थींदो आहे त वॾनि जो असां बिल्कुलु विसारे वेठा आहियूं वॾनि खे ऐं वॾनि जी इज़त करणु खपे असांखे घटि में घटि असां त चाहियूं त वॾनि जी इज़त कयूं ऐं असां पंहिंजे वॾनि जो जेको उन्हनि कुझु कयो आहे ॿियो कुझु तव्हां न सोचो पर हिन धरतीअ ते आणणु जो जेको हेॾो वॾो आहे सबबु उहे हुअई आहिनि जेकर उहे न हुॼनि हा त अॼु तव्हां हिन ओज ते कीअं पहुचो हा अॼु जो तव्हां हेॾा वॾा डॉक्टर आहियो टीचर आहियो वॾियूं वॾियूं फैक्ट्रियूं खोले वेठा आहियो हुननि जे पुठ्यां ॿिज उहो वॾनि जो आहे जेकर हूअ ॿिजु न पोखिन हा त तव्हां हेॾा उसरी न सघो हा त अॼु मूंखे हिन ॻाल्हि जो ॾाढो मां दुखी मन सां चई रही आहियां त तव्हां वॾनि जी इज़त कयो ॿियो कुझु न त एतिरो त हुननि खे प्यार ॾियो थोरो घणो हुननि खां पुछो पंहिंजे ॿारनि जेतिरो पुछो था अॼु अठनि ॿारनि जो ॿार वये या असी सालनि जो ॿारु ॿिन्हिनि जी हालति हिकु जहिड़ी आहे त थोरो पंहिंजे ॿारनि खां थोरो बचाइ करे प्यारु हिननि वॾनि खे ॾियो हिन ॿारे में मां तव्हांखे हिकु नंढी आखाणी थी ॿुधाइणु चाहियां त ॿार माइट ॿारनि खे कीअं पाले वॾो कंदा आहिनि हिकु दुकानदार हूंदो हुओ हुन दुकानु पंहिंजे पुट खे रोज़ वठी वेंदो हुओ उते कोइ बि ईंदो हुओ घड़ी घड़ी हूअ छोकिरो पंहिंजे पुट खां पीउ खां पंहिंजे पुछंदो हुओ इहे छा आहे बाबा उहो कापीअ में लिखंदो वेंदो इहे छा आहे बाबा उहो कापीअ में लिखंदो वंदो हुओ रोज़ इहो घटि में घटि हज़ार दफ़ा हुन खां पुछंदो हुओ हू हज़ार लिखंदो हुओ हुन मूंखा हेतिरा दफ़ा पुछियो आहे जॾहिं उहो ई ॿारु वॾो थियो वञी दुकान ते वेठो हिकु दफ़ो पीउ अची दुकान ते वेठुसि हूअ पंहिंजे पुट सां मिलणु आयो त पुट खे चईंसि ही केरु आहे हिकु दफ़ो जवाबु ॾिनईंसि वरी ॿियो दफ़ो चयईं बाबा इहे छा आहे पुट इहे छा आहे वरी चयईंसि वरी टियों दफ़ो पुछियईंसि वरी हिन खे ॿुधायईं चोथों दफ़ो जीअं पुछियईंसि वठी करे हेॾियूं रड़ियूं कयईं बाबा चुप करे वेहो या त हली वञो घरु हिते मां कमु कयां या तव्हांजी भई ॻाल्हियूं ॿुधां त कवण उठी करे पंहिंजे खाने मां हूअ कापी कढी आयो चईंसि पुट ॾिस हिन कापीअ में तू हू ॾींहुं जॾहिं दुकान में नंढे हूंदे ईंदो हुये न हज़ार दफ़ा मूंखा सवालु पुछंदो हुएं मां तोखे हमेशह प्यार सां जवाबु ॾींदो हुयुमि छा मुंहिंजो एतिरो हकु न आहे त तू मूंसा प्यार सां ॻाल्हाइ सघी केॾो दुखु थींदो आहे हिन ॻाल्हि ते असांखे हिन ॻाल्हि जो अहसासु हुजणु खपे त असां वॾनि सां हुननि खे वधीक नथां ॾेई सघूं त कुझु ज़िन्दगीअ जो प्यारु ऐं कुझु असांजे ॿारनि जो प्यारु ॿार बि असांजा ॿार बि हुननि ॿुढनि सां ॻाल्हाइणु पसंदि न कंदा आहिनि हुननि जे दिमाग में वेठलु आहे त ॾाॾा त दादा दाॾो ॾाॾा ॾाॾो ॾाॾी त कंहिं कमु जा ई कान आहिनि न हुननि खां ॻाल्हाईंदा आहिनि न हुननि खे प्यारु कंदा आहिनि असां पंहिंजे ॿारनि में एतिरो ई विझूं त हीअ असांजा वॾा जेके इन उहे पहिर्यों इन असां मां पीउ तव्हांजा पोइ आहियूं हिननि जे हुअण जे करे ई असांजो अस्तित्व आहे जे अॼु इहे न हुजनि हा त असां हुजऊं ई न हा हिन धरतीअ ते